हैल्लो हैल्लो हांजी मैम मैं इक कंपोजर आं मैं बड़ी अच्छी अच्छियां कम्पोजिशन्स कोई दो चार बनाई दियां न मैं थोआड़े बारे च सुनेआ ते मैं चाह्नी ऐ कि मेरी मैं एल्बम बनाना चाह्नी आं ते तुस मेरी एल्बम गी प्रोडूस करो क्यूंकि साढ़ा पिछला एक्सपीरियंस बी बड़ा अच्छा रेहा ते तुंदा केह् विचार ऐ

ठीक ऐ ठीक ऐ हां चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ तुंदा मता मता धन्नवाद